हमरा सब जब इसकुलमे जाइ रहियइ पढ़य लिखय लए तऽ ओतय एकदम मास्टर सब दौड़ाबय रहय एकदमसँ उड़ियइ यहाँसँ वहाँ उड़ियइ सब विद्यार्थी कम भी विद्यार्थी उड़ता है पहले सब सब कौन वहाँ से उड़ता है उ सूइआमे धागा कौन फँसाता है पहिले वहाँ से घुर कऽ आनि कऽ मास्टरके मास्टरके दै लए पहिले चलि आबय रहियइ तऽ घुर के चलि अयलिये उनेसँ मास्टरके दै ले ढुकेलकइ पहिने सूइमे धागा ढुकाबियै दौड़ियै घुरियइके पहिले चलि जाइ खेल कूदने फारनेसँ आओर स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहय रहय उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते खेलकूद करिते करिते मास्टर लग एहन करय रहय जेकि मास्टर सब कहय कि कोन पहिले विद्यार्थी फर्स्ट करेगा करतइ जेकि हँ एते उड़िके चलि एतय जेकि हमरा लग फर्स्ट कोन हेतय जेकि सुइमे धागा फँसाक उड़ल एतय हमरा लग ओकर हेतय फर्स्ट हेतय ओकर उड़तय उड़यमे आओर की सबसँ उ पहिले अइतइ ओ कसरत करतइ ओकर कसरत भेलय अथी भेलय फस्टे फर्स्ट मारलकइ मास्टरके कहना भेलय जेकि उड़ी उड़तय तऽ ई हमरा लोकनि पहिने उड़िकऽ जेतय उधर हमरा लग पहिले सुइआमे धागा फँसा कऽ एतयके फर्स्ट विद्यार्थी भेलय देखतय देखतय आओर चलि जइए किछु दूर चलि जइए सुइमे धागा फँसेतइ फँसेतइ उड़ि जइयै उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते उन्नेसँ घुरियै तऽ जे विद्यार्थी पहिले चलि आबय रहय तऽ उ विद्यार्थी फर्स्ट रहय जे पीछा होइ रहय तऽ उ ठाढ़ भए जाइ रहय जे फसा लै रहय तऽ ओ फस्ट भए जाइ रहय इसकुलमे पढ़य लए जाइ रहियइ तऽ दौड़ाबय खूब दौड़ाबय खेलकूद खेल कूद खेलकूद ई खेलियइ उ खेलियइ खेलते रहियइ कबड्डी खेलियइ उड़ियइ उड़तइ उधर जेतय उधर जेतय उड़तइ उड़ते चलि आबियइ मास्टर खड़ा रहय कोन विद्यार्थी पहिले हमर आगेमे खड़ा हेतय आबिके तऽ चलि आबियइ उड़ल चलि आबियइ अगर फर्स्ट करि लिअ एहन होइ रहय कि हम अथी लए ले रहियै मास्टर लगसँ गिफ्ट गिफ्ट करि दै रहय मास्टर सब गिफ्ट लए लिअ चलि आबइए फर्स्ट मारि दियै सुइमे धागा फँसा लियै आओर चलि अइए कबड्डियो खेलियइ तऽ उड़ल उड़ल चलि अइए जेना मास्टर लग चलि आबियइ घुरल घुरल उड़ते उड़ते उड़तइ तऽ दौड़मे फर्स्टो काटि लै रहियइ चलि आबय रहियइ